आंनाव बागान दङ नालेंखरनि दङ आरो गय बिफांनि दङ सौफ्रोमनि दङ बोग्रिनि दङ आं बिखो गायनानै मोजां गाहाम मोनदो आरो बिनिफ्राय जोंबो बिफां लाइफां थाब्लासो जों थांना थानो मोजां मोनो अक्सिजेन मोनो जों बयबो आरो बिनिफ्राय जोंबोरो बिथाइ थाइब्ला बा गथ'आनो मोनजागोन बायना जास्लायस्लाय बा मोख्रिबा जुदि रां खान्थिनि सुबिदा जायोब्ला जों बजाराव लांनानै दसे फाननानै फायनानैबा बजारनो फायफिनगोनरि गोनां बुस्थुखौ फाननानै गैयै बुस्थुखौ गैयै बुस्थुखौ जोंबो लाबो फिननो हायो बिनि थाखाय आं गाहाम मोनदो आरो आं दंफां लाइफांनि गोनां बहुद इन्ट्रेसटिं दङ आंनो बेखौ सरखारनाव आंनि सायाव सुबिदा मोननानै नोंथां गय मोसै मावनानै नोंथाङा सोलिनानै जा बिबायदिनो जिबन' हिसाबै आंखो बिदि सुबिदा होदो सरखारा आरो आं हेंग्रा होयो बोरमा मोसौ हाबनो नाथों होननानै दै होयो हाग्रा बंग्रायावथ' दाम गोलैयो मुलि होयो इउरिया सुफार माइमाला होयो सम बाय सम बिथाइ थाइथों बा बिथाइया गोबोद जाथों आयेथो होननानै आं बिनि थाखाय आं आसा खालामो गोसो जाखां जेन बिनि थाखायनो आं दंफां लाइफां गायनायनिबो मानसिनि जिउखौ दैदेननो हादो आंनि फिसाज्ला सासे फिसाजो सासे आंनि मालिखनि दङ आं सम सम बिदिनो बिथाइ थाइयोब्ला फाननो लाङो बजाराव फाननानै आं एसे गैयै बुस्थुखौ आं बायनानै लाबोयो आरो गामिनिफ्रायबो थांनानै एसे एला बिनानै लायनानै जायो थिगानो बियाव मोजां जादो अक्सिजेन मोनगोन जों दंफां लाइफां थायोब्लासो जों जिउखौ थांना थानो हागोन बिबायदि आरो खोथाया